मैं अपने खाली समय में पूजा पाठ करती हूँ योग करती हूँ साधना करती हूँ ध्यान करती हूँ और हरि कीर्तन करती हूँ आंख बंद करके शांत रहती हूँ कुछ टाइम और खाली समय में सोती भी हूँ थोड़ा किताब भी पढ़ती हूँ जैसे आध्यात्मिक किताब रामायण महाभारत गीता भगवत गीता और टी वी भी देखती हूँ उस जगह खाली ज़्यादा समय हुआ तो टी वी भी देखती हूँ और खाली भी रहती हूँ तो अपने बच्चों को पढ़ाती हूँ लिखाती हूँ उनको नए नए चीज़ों के बारे में बताती हूँ